असांजे सिंधी लैंग्वेज जे बारे में ग़लतफ़हमियूं फैलायूं थी वञनि त सिंधी लैंग्वेज सुठी न आहे ऐं सिंधी लैंग्वेज पढ़ण में ॾाढी ॾुखी आहे पर अहिड़ी काई ॻाल्हि ना आहे असांजी सिंधी लैंग्वेज त हिकदमि मिठड़ी ऐं सुठी ॿोली आहे सिंधी लैंग्वेज ॾाढी शाहूकारु ॿोली आहे जंहिं में जेके हिन जा जेके मैन अख़र जेके थींदा आहिनि न उहे ॿावंजाह अख़र जी ॿोली आहे ॿियनि भाषाउनि में जीअं की गुजरातीअ में छटीह अख़र थींदा आहिनि ऐं हिंदीअ में बि छटीह अख़र थींदा आहिनि ऐं इंग्लिश में छवीह अख़र आहिनि पर असांजे सिंधी लैंग्वेज में ॿावंजाह अख़र आहिनि जंहिं में हर हिकु अख़र खे सुठे नमूने सां एड्रेस कयो वियो आहे सुठे नमूने सां एड्रेस वियो कयो आहे त इन करे इहा जेके ग़लतफ़हमियूं फैलायूं थी वञनि कि सिंधी लैंग्वेज सुठी न आहे ऐं सिंधी लैंग्वेज अहिड़ी काई ॻाल्हि ना आहे सिंधी लैंग्वेज ॾाढी सुठी ऐं शाहूकारु ॿोली आहे